اُردو زبان کا تاریخی پس منظر یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب دو نئے افراد مختلف تہذیبوں کے لوگ ایک دوسرے سے متعرف ہوئے تو اِن کے درمیان ضروریاتی زندگی کی تکمیل اور بات چیت کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب و زبان کی راہ ہموار ہونے لگی جو جو بتدریج کسی مُلک و قوم کی تہذیب و ثقافت اور علم و ادب کا حصّہ بن کر اِس مُلک وہ قوم کی ترقی اور خوش حالی کا ذریعہ ثابت ہوئی ایسے ہی میل جول آپسی تعلوقات اور عقس کو قبول کے نتیجے میں اُردو کی فضا ہموار ہوئی گیارہوی صدی عیسوی میں دو قوموں کے باہمی اختلاف اور ارتباط سے اُردو زبان کا آغاز ہُوا جب مسلمان ہندوستان آئے تو اِن کی زبان عربی فارسی یا ترکی تھی لہذٰا بات چیت میں زیادہ تر اپنی زبان کا استعمال کرتے تھے کیونکہ وہ پوری طرح مقامی زبان سے واقف نہیں تھے اِسی لئے اظہارِ مقصد کے واسطے ملے جُلے الفاظ استعمال کرنے لگے مقامی الفاظ زبان اور ہندوستانی مزاج ماحول کا یہی ملا جلا انداز ایک مشترکہ تہذیب اور نئی زبان کا ذریعہ بنا اِس زبان کو تارخی پس منظر میں مختلف ناموں میں یعنی یکتا ہندی اور اُردو کے معلیٰ ہندوستانی اور اُردو کے نام سے جانا گیا تاریخی اعتبار سے اُردو ایک جدید ہند ہند آریائی زبان سے ہے جس کا تعلق قدیم ہند آریائی زبانوں سے بھی ہے